हेलो ठीक छै हँ हँ हँ हँ अहाँ छिए ने ठीक हँ हँ हँ हँ छप्परे छै हँ हँ कि ठीकठाक छै कि करबै एखन तऽ जे छै से राजनीतिमे गरमी सगरे छालि छै हँ बिहारके कि हालचाल छिए ओ सबटा नेतासब अपने जोगारमे लागल छै हुँ हुँ सबटा अपने जोगारमे लागल अइ पब्लिकके देखैवला कोइ नहि अछि हँ हुँ हुँ हुँ अपने जेबी भरैके फेरामे लागल छै पब्लिक हँ हँ सबटा नेते छै हँ नेते छै सबटा पार्टिए बनबै छै हँ हुँ वोटरके तऽ छै जाति पाति वोटर तऽ एकटाके धऽ कऽ रहै छै नेते सबके नहि रहै छै हुँ हुँ कखनो एम्हर गेल कखनो ओम्हर गेल जेम्हर फाइदा देखै छै ओम्हरे ओसब भागै छै ठीक छै हँ हँ एनाहिते छै सबदिन सँ एनाहिते भऽ अएलैए हँ हुँ हुँ सबटा सबटा एक्के छै बुझलिए बुझलिए ओ जे छै सबटा नेता एक्के अइ हँ हँ हुँ हुँ नाटकमे नहि पात्र अदा करै छै एनाहिते इहोसब पात्र अदा करै छै सबटा एक्के अइ

हुँ हुँ हँ हँ आओरसब गामघरके हालचाल ठीक ने हुँ हुँ हँ माहौल हँ हँ